गुबुन नोगोरमानि फरायसालिफोरजों रुजुनायाव गामिनि गामिनि फरायसालिफोरजों मोनबो रुजुनो हाया मानोना नोगोरमानि फरायसालिफोरा साफा सिखोन आरो गासैबो गोरों गोरा आरो साख्रिआवला गोबां माहाजोन माहाजोन सुबुंफोरनि फरायसाफोर फरायहैयो आरो गामि ओनसोलनिफ्रायबो माहाजोन माहाजोनफोरनि गथ'फोराबो बेयाव नोगोरमानि ओनसोलफ्राव बांसिनै फरायहैनायखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलनि फरायसाफोरा फरायसालिफोरा खुब मोजां जाया जेरै आरो सरकारि फरायसालिफोराव बांसिनैनो क्लासफोरनि क्लासफोरा मोजां जानाया बुंनो थाङोब्ला बहुद खमानो जायो आरो दासान्दि सोलिबाय थानाय गासै बन्द' बन्द'फोरनि थाखायनो गामि ओनसोलनि फरायसालिफोरा क्लास लानाया बहुद खमानो जायो आरो नोगोरमानि ओनसोलफोरनि फरायसालिफोरा जोबोद मोजां आरो जौगानाय थाखोनि बेयाव सोलोंथाय आरो स्मार्ट स्मार्टनेसआबो बारा जायो नोगोरमानि फरायसाफोरा आरो गामि ओनसोलाव फरायनाय फरायसाफोरनि स्मार्टआ एसे खम जायो मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि जाथि राव हारिसाफोर नुनो मोना बेनिखायनो गामि आरो नोगोरमा ओनसोलनि फरायसालिफोरनि रुजुनायाव नोगोरमानि फरायसालिफोरा मोजांसिन आरो बे मोननैनि मोननैबो मोननैबो नोगोरमा आरो गामि ओनसोलनि फरायसालिफोरनि गेजेराव मोजां गाज्रिया बेनोदि नोगोरमा ओनसोलनि फरायसालिफोराव गोरिब थाखोनि फरायसाफोरा बे मोजां फरायसालियाव फरायहैनो थाखाय फरायहैनो थाखाय सुबिदा मोना मानोना नांगौ रोखोमनि एबा हाजासे हाजासे थाखा फैसा गैयिनि थाखाय मोजां सोलोंथाय लानो हाया नोगोरमा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा नाथाय गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा हाजासे हाजासे रां रुफानि थोजासे ओ रां रुफानि नि गोनांथि जाया मानोना मानोना सरकारि फरायसालिफोराव दायो फ्रि जानायनि गान्नायनि जोमनायनि फ्रि मोनजोबो बेनो होनबा मोनसे गामि ओनसोलनि आरो गामि ओनसोलनि फरायसालिफोराव गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय लेखा फ्रि मोनो बेनो जोबोद मोजां